हाँ इन दस दिनों में मैंने अपने दरवाज़े के लिए एक डोर मैट खरीदा है वह जो डोर मैट है बहुत ही बेकार निकला उसके अंदर जो हरे हरे घास सी लगी हुई थी वो झड़ रही है उस पर जब चलते हैं या कुछ करते हैं तो वह टूटने लगता है और उसके अंदर मिट्टी भर जाती है जिससे वह अच्छे से साफ़ नहीं करता है जूते चप्पल भी साफ़ नहीं पोछता है